हम तऽ कहियौ नहि मूर्ति बनबैत छी लेकिन हमरा एतय मूर्ति बनबैवला कलाकारसभ बहुत अच्छा हइ जैसे कि दुर्गा जी बनबैत छथिन काली जी बनबैत छथिन गणेश भगवान बनबैत छथिन कृष्ण भगवान जी बनबैत छथिन राधा जी बनबैत छथिन सभचीज अच्छा अच्छा चीज बनबैत छथिन अच्छा मूर्तिके क्वालिटी भी अच्छा छथिन हमरा यहाँपर जैसे दुर्गा जी बैठैत छथिन अभी दुर्गा जीके अथि एलखिन हेँ ओ बैठबैत छथिन ओ चीजमे बहुत अच्छा अच्छा चीज बैठबैत छथिन ओहि सभमे कोइ सुविधा बहुत अच्छा दैत छथिन मूर्ति बनाबैवला एहिलेखासँ भगवाने हुनका भेजने छथिन तऽ वैसन हुनर देने छथिन हुनका वैसन कलाकार छथिन ओसभ बहुत अच्छा चीज बनबैत छथिन कऽ गणेश जी बनबैत छथिन कभी छठि पूजामे छठि जी बनबैत छथिन ओहिके बाद विश्वकर्मा जी बनबैत छथिन हिनका सभचीज अनेको चीज बहुत अच्छा चीज बनबैत छथिन सभ चीज वैसन मिस्त्री छथिन जे बहुत अच्छा बनबैत छथिन अच्छा मूर्तियो छथिन तऽ ओकरसभके क्वालिटी अनेक चीज हइ हमरोसभके जे हइ मूर्ति जे बैठैत छथिन जे जो कलाकार बना दैत छै कभी कम्प्यूटर सिस्टमसँ गर्दन कटैत छथिन कभी अच्छा चीज हइ हमसभ मेला मूलामे बनबैत छथिन तऽ बहुत अच्छा चीज लगैत छथिन तऽ हुनका फिरसँ बुलायल जाइत छै कि हमरा पास फिरसँ कम्प्यूटरे सिस्टमवला बना दू अच्छा लगैए हमरा